آدی واسیوں کی میں آدی واسیوں سے میں بالکل واقف ہوں کیونکہ ان کے الگ ہی ایک دنیا ہے وہ ہمیشہ ہماری طرح شہروں میں نہیں رہتے وہ ہمیشہ جنگلوں میں رہتے ہیں ان کے جنگل میں ہی رہنا کھانا پینا سب جنگلوں میں ہوتا ہے ان کا پہننے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنے پتّوں سے اپنے کپڑے بناتے ہیں اپنے آپ کو ڈھکتے ہیں پتّوں سے کیونکہ وہ ان کا اور کھاتے بھی ہیں اپنے ہی جنگل میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے کھاتے جیسے پھل فروٹس ایسے کھاتے ہیں اور ان کی لینگویج بھی بہت زیادہ الگ ہے اور ان کا بہت پہننا کا طریقہ اتنا الگ ہے ان کا رہنے کا طریقہ ہم سے کتنا الگ ہے بہت الگ ہی الگ ہی ہیں اور ان کی آدی واسیوں کی کافی پرجاتی الگ ہے جیسے ان کی کافی پرجاتیاں ہیں جیسے کہ بھیم سہریا استھال بھومیج ہو ڈھوننے ہو ڈراو پاردھی مطلب پاردھی ان زیادہ جان کاری تو مجھے زیادہ پتہ نہیں بٹ جتنے کا پتہ ہے میں اس سے کوشش کروں گی اس سے زیادہ جان کاری رکھیں کیونکہ آدی واسی کیونکہ ہم سے پہلے تو آدی واسی آئے نا آدی واسیوں کے اتنے یونیک ہے کہ ان کے بارے میں ڈیٹیلز جاننا میرے میں کوشش کروں گی اس سے اچّھے کیونکہ میں تو مجھے زیادہ پتا ہے نہیں کیونکہ آدی واسی بہت ہی الگ ہیں ان کے الگ ہی ایک دنیا ہے ہم سے تو خاص کر بہت الگ ہے کیونکہ وہ بہت ہی یونیک سے ہیں مجھے اچّھا لگتا ہے ان کے بارے میں ڈٹیلز جاننا اور ان کا پہننے کا طریقہ وغیرہ سب الگ ہی ہوتا ہے ان کی لینگویج کتنی الگ ہوگی جب کہ مجھے بولنا بھی نہیں آتا